हेलो जी हम बोलैत छी अपना बच्चाके मम्मी जे छै पढ़ै लय अहाँ एतऽ पठेने छी ने कहलियै छुट्टी नहि देबै बौआके छुट्टी नहि देबै ए हमरा जायके छै ने तनिका घुमै तऽ सोचलियै कि बौआके लैके चलि जेबै तऽ कनिके छुट्टी दे देतियै हँ तऽ ओ चाक अहाँ ने देबै अहाँ चाक देबे नहि करैत छियै अहाँ चाक दियै बच्चा हमर कमजोर छियै अपने तऽ पढ़ पढ़ै लय कखन हँ तऽ ओ तऽ हैहि तीसो दिन लै जाइत छी तऽ हम चाक देबै बैठाबै लेकिन अहाँकेँ छै कि छुट्टी देबये पड़तै एहि लेल देबेके पड़तै कि हम जाइत छी बौआके लयके कनिके घुमै आओर आबै तऽ फेर जेतै बौआके फेर पठा देबै तऽ अपन शुरु करि देते पढाइ आ आब हम तऽ जाइत छी बाकी छै ने अपनेके महिना बाँकि छै तऽ हम दऽ देबै नहि रखबै घरमे अभी बहुत मालुम है दिक्कत चलि रहल छै दोकान दौरी अच्छा से नहि चलैत छै आओर हम दे देबै पैसा काहे लऽ आ सुनू ने हम है ने ले जेबै तुरते हम पठा देब हम घुमाके तुरते लऽ ऐबै आ पठा देब अहाँ तर पढ़े लऽ ओकरबाद चाक से अहाँ पढ़बै आ रहि गेलै अपनेके छै ने पैसा बाँकि दू तीन महिनाके छै अपना गार्जियनके पठाके अपनेके पैसा दिया देबै आँ किआकि हम भी नहि रखैके चाहैत छियै गरीब आदमी छी की कहैत छी हम भी तऽ गरीब आदमी छियै एक आदमी कमाय बला छै हँ से तऽ हो जाइत छै कि कि अच्छा ओ घर हम भी घर पर चाक देबै अपना बच्चाके आओर अपने भी कनि चाक दयके पढ़ेबै अच्छा से किआकि अपनेके महिना ने देइ छी हम आ रहि गेलै कि पैसा जे बाँकि छै कामधन्धा चलैत छै तऽ अपनेके पैसा हम बुझा देबै किआकि गरीब आदमीके तनिका समझेके चाही अपने भी तनिके समझि लु नहि समझतै तऽ केना होतै ठीक छै फिर राखि देय छी राखि दु राखि दु हँ